जय झूलेलाल गुजरात में मनोरंजन मतलबु सिनेमा सिनेमा में हिक मेन चुनौती अचे थी जो हुते गुजराती कलाकारनि खे कलाकार आहिनि त हुनखे विश्व स्तर जी प्रसिद्धी नथी मिले इनजे करे कमु करण घट था पसंदि कनि ऐं हुनजे करे हुननि खे फ़ाइनेंस जी बि हिते तकलीफ़ आहे की गुजरात में हुनखे ख़ाली गुजराती सिनेमा लाइ पैसा हर कोई हेतिरा नथो कढे इनकरे हुनखे विश्व स्तर जी प्रसिद्धी नथी मिली सघे हुन खां सवाइ आहे की अॼुकल्ह जा ॿार ओ टी टी प्लेट फ़ॉम ते ॾिसनि सीरीज़ ॾिसणु इहो वधीक पसंदि था कनि जंहिंजे करे गुजराती सिनेमा इहा अॻिते प्रसिद्धी नथी पाए सघे उहा स्थान हासिलु नथी करे सघे जिते उहो हुजणु खपे असांखे अगरि पंहिंजी गुजरात जी संस्कृती पंहिंजे सिनेमा खे बचाइण लाइ कुझु करणु खपे त उहो इयो ई आहे त पंहिंजे ॿारनि खे हुन स तरफ़ वाणियूं ऐं उन्हनि खे उहो बि ॾिसणु ओ टी टी ॾिसनि सभु सीरीज़ ॾिसनि सभु ॾिसनि पर हुन सां गॾु थोरो अगरि गुजराती सिनेमा जो बि मज़ो वठनि त केॾी न जेकर सुठी ॻाल्हि थिए जय झूलेलाल